नमस्ते दीदी हाँ हलो क्या क्या है सब्ज़ी हमारे यहाँ शादी पड़ा है हम हमारे यहाँ शादी पड़ा है सब्ज़ी चाहिए हाँ

कितने में है कितने में है कितने में है सब्ज़ी गाजर मूली बीस रुपया किलो हाँ पाँच की चाहिए पाँच किलो चाहिए पिछले बार आलू पूरा बेकार था आपका घर पे लाए तो बेकार हो गया ठीक है

ठीक है आजाएँगे हमेशा आएँगे आपके यहाँ सब्ज़ी खरीदने सब्ज़ी ठीक है पाँच किलो ठीक है आएँगे आपकी सब्ज़ी में नहीं रहेगा ठीक है सब्ज़ी में कोई रहेगा तब सब्ज़ी आपका आलू सही नहीं है सड़ा निकल जाए घर पे आएँगे तब सब लोग डांटेंगे जी मूली भी गाजर भी और मिर्चा भी सब्ज़ी और भी नमस ठीक है ठीक है नमस्ते नमस्ते ठीक है